हेलो भैया क्या मेरी बात नन्दन ऑटो वाले भैया से हो रही है जी भैया भैया मैंने आपकी ऑटो बुक की है कल के लिए जी भैया मुझे रेलवे स्टेसन छोड़ने के लिए जी तो भैया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप समय का बिल्कुल ध्यान रखें और समय से ही मुझे रेलवे स्टेसन छोड़ दें जी जी पता मैंने आपको सेंड कर दिया है भैया जी बिल्कुल समय पर भैया जी भैया धन्यवाद भैया